जय झूलेलाल गुजरात में स्वास्थ्य सुविधाऊं ॾाढियूं आहिनि सुठियूं सुठियूं सरकारी हॉस्पिटल बि आहिनि सिविल हॉस्पिटल आहे सिमिमेर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आहे इनजे अलावा प्राइवेट बि ॾाढियूं हॉस्पिटलियूं आहिनि कंहिं ॻाल्हि जी इते दिक़त काने पर जे जेतिरो ॿियनि शहरनि में आहे अहमदाबाद में ॿियनि शहरनि में एतिरी सुविधाऊं आहिनि ओतिरियूं अञां सूरत में घटि आहिनि छोकी सूरत जा माण्हू जेके वॾी वॾी बीमारी थियनि थियूं उन लाइ उन्हनि खे ॿाइरि वञणो पए थो इन करे सरकार खे बि हिकु विनती आहे की सूरत में इनखां वधीक सुविधाऊं शुरू कनि ऐं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जेके निजी डॉक्टर बि प्राइवेट बि घणेई हॉस्पिटलू आहिनि सुविधाऊं घणी आहिनि कंहिं ॻाल्हि जी दिक़त कान्हे मतिलबु माण्हू इनसां सुठो सुठो इलाज बि थिए थो बाक़ी जेतिरो अञां इनमें अञां सुधार करणु खपे उहा अञां काफ़ी अञां ॾाढो कुझु करणु खपे ज़रुरी आहे छोकी स्वास्थ्य मनुष्य जीवन जो अगरि स्वास्थ्य सुठो हूंदो त उहा अॻिते हली सघंदो स्वास्थ्य आहे त पंहिंजो जीवन आहे स्वास्थ्य न आहे त पंहिंजो जीवन बि व्यर्थ आहे इन करे सरकार खे अञां इनमें योजनाऊं स्वास्थ्य में अञां हॉस्पिटल वग़ैरह अञां डॉक्टर सुठा ऐं उनमें पर्यटन केंद्र बि इनमें स्वास्थ्य जे लाइ बि ठहणु खपनि उनजे अलावा मनुष्य खे जेतिरो थी सघे पंहिंजी एक्सरसाइज़ ऐं उनसां बि माण्हू पंहिंजो पाण खे सुधारु करे सघे थो जय झूलेलाल